आयची तरणी पिळगी संस्कृतीक प्रथांक घरपणान मानतात काय ना हो प्रस्न म्हत्वाचो आसा कांय पिळग्यो वा कांय भुरगीं मानतात जाल्यार कांय भुरगीं मानतात हातून आस्तीक आसप वा नास्तिक आसप हो प्रभाव घालता संस्कार हे ल्हानपणांतल्यानूच भुरग्यांचेर जातात ल्हानपणांतल्यानूत आमकां संस्कार भुरगीं व्हड जावन बऱ्याक पावतली ह्या अर्थान पालक आमच्या मदीं रुजयतात प्रथांक जायते बरेय गूण आसतात वायटूय गूण आसतात जर आमी पळयत जाल्यार सती प्रथा आशिल्ली जी वायट आशिल्ली ही आज आमकां किद्याक कळटा कारण आज आमी शिक्षीत जालें म्हणून कळटा पूण हाज्या भायर आमच्यो ज्यो गांवगिऱ्यो प्रथा आसतल्यो उदाहरणां रोट दिवप गांवचे शिमेचे रक्षण करप ह्यो सारक्यो प्रथा ज्यो आसा ह्यो आमी तिगोवन दवर जाय कारण हातूंतल्यान आमच्या गांवची एकी आमचे गांवचे एकठांय पण उजून आसता ते जाय तें दवरून ते पाळो दिवन जे नाका ते भायर मारपा ची तयारी आमच्या तरण्यो पिळगेची आसपाक जाय प्रथा ह्यो समाजांतलो खूब म्हत्वाचो घटक समाज जंय जंय वतलो थंय थंय प्रथा येतल्योच पूण खंयच्यो प्रथा समाजा बरोबर वतल्यो आनी खंयच्या प्रथांक हांगास आळाबंदां हाडपाचे हे सर्वस्वी प्रत्येक तरणाट्यान आज थरोवपाची गरज आसा संवस्कृतीक संवस्कारांची पकड मोव पडल्या अशे म्हणचे पेक्षा आमी संस्कृतीक प्रथा आयची तरे पिळगी वेचून काडून जे जाय तेंच घेवन मुखार वचपी अशी पिळगी आज आमकां तयार जातना दिश्टी पडटा आनी ती आनीक बरे तरेन जावप गरजेचें आसा